कानूनी दस्तावेज कोर्टमे होइ छै जेनाकि वकीलसँ मिलना एकरासँ मिलना ओकरासँ मिलना बहुत सारा आदमीसँ मिलना होइ छै कानूनी दस्तावेजमे इएह लए कऽ जे छै ने इसभ जे छै ने गाँवमे ही होना चाही तऽ बहुत अच्छा रहै छै